ہلو ہاں جی بتائیں

اچھا

جی جی جی ہو جائے گا ہمارے پاس بہترین ماڈل کے جو ہے سیون سیٹر گاڑی موجود ہے ہاں ہاں جی نہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا ہاں سیون سیٹر وتھ اے سی کے ساتھ جو ہے میرے پاس گاڑی موجود ہے اور نہیں نہیں ڈرائیور گڈ لوکنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے بالکل پروفیشنل ہے وہ اس فیلڈ میں ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے یہاں آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ کانٹکیٹ کرتے ہیں تو ہم ڈرائیور کے ساتھ ایک گائیڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو آتے ہیں گھومنے کے لیے تو ان ایک تاریخی عمارت جو ہے مندر ان کے ہسٹری کے بارے میں بھی وہ جان سکیں تو اس لیے ہم گائیڈ بھی پرووائڈ کراتے ہیں

ہاں وہ سب چیز جانتے ہیں وہ تو ٹیمپل کی پوری ہسٹری ہی جانتے ہیں وہ ہاں تو آپ لوگ ہاں بالکل ہو جائے گا ہاں ہاں کل اے سی ہے وتھ اے سی میں آپ کو بتایا نا کہ میں جو سو گا گاڑی بڑی ہے سیون سیٹر کے ساتھ ساتھ میں گاڑی بھی بڑی ہے اور لوگوں کے لیے بالکل آرام دہ ہے اور وتھ اے سی یعنی اے سی کے ساتھ ہے وہ جی ہاں صحیح بالکل نہیں کوئی دقت نہیں ہوگی بالکل آرام سے ٹریول کر سکتے گھوم سکتے ہیں کھانا جو ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ جب آپ آئیں گے گھومنے کے لیے یہاں پہ بہترین سے بہترین ریسٹورنٹ اور ہوٹل موجود ہے ہاں اب جس طریقے کا ڈشیز پسند کھانا پسند کریں گے ہے موجود موجود ہے یہاں پہ تو ہمارے جو ڈرائیور ہیں جو گاڑی کے ڈرائیور ہوں گے تو وہ آپ کو آپ ان سے بولیں گے وہ آپ کو جس ہوٹل کے بارے میں بتائیں گے وہاں لے جائیں گے جس ریسٹورنٹ کے بارے میں بتائیں گے وہ وہاں لے جائیں گے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے ہاں تو یہ ایک دن کا بھی ہے کئی دن کا ہے آپ کئی دن کے ہاں تو ایک دن کا سات لوگ ہیں تو صبح سات بجے سے لے کر کے شام سات بجے تک جو ہے آپ کو بیس ہزار روپئے بیٹھ جائیں گے

جی ٹھیک ہے